डंगरें दी दिक्ख भाल करने दी करने आं अस देसी स्हाबै कन्नै डंगर बिमार होई जान इनें गी चिचडियां पौंदियां बड़ी सारियां चिचडियां जूआं पौंदियां भी साढ़े देआर होंदे दोआंरे दे सिक्कड़ तोड़ने भी ओह् मितियै दे भांडा लेना इक मितिया दा भांडा लेना ओह् भी लकडियां दली दली ते उस मित्तिया दे भांडे च पानियां भी ओह् मित्तियै दा भांडा गत्तै च दब्बी ओड़ना गत्त कड्ढना ते मित्ती दा भांडा उस च दब्बना भी उप्परा बालनी अग्ग खरी भी लकडियां लैनियां अग्ग बालनी उस पर भी ओह् लेह्खड़ियें कन्नै भी उसी अस किलोआं लान्ने किलोआं निकलदा लेह्खड़ियें दा ओह् बी भाडां कड्ढना ओह् भी ठंडा करना किलोआं ओह् भी ओह् लाना मैहीं गी लांदे डंगरें गी नेईं लांदे ओह् किलोआं लाना ते ओह्दे कन्नै जुआं मरी जंदियां चिचड़ियां मरदियां कदें ठडं होऐ डंगरें गी ओह्दे कन्नै गर्मी होई जंदी ते गवें गवें गी लान्ने अस ओह् टीटी पाउडर थ्होंदा गवें ते दांदें गी ओह् लाना ओह्दे कन्नै उं'दा बचाऽ करना ते भी भिड्डां भिड्डां बी रक्खी दियां बकरियां रक्खी दियां उ'नें गी अस भिड्डें गी होंदा पठारा ओह् पठारे दी बी इ'यै कारी किलोआं लाना ते बकरियें गी चांऽ पौंदी बकरियें गी किलोआं लाना बडी मैह्नत भी दिक्ख भाल करनी होंदी बरसांती जेल्लै बरसांत ओंदी ते भी बडी मुश्कल बनदी बरसांती जाना दराटियां लैनियां फड़की दियां बनानियां झुंडियां ते बरखा बरदी रौंह्दी ते राखा च घाह् बड्ढना सिज्जी जंदा आदमी भलेआं घाह् बड्ढी बड्ढी ते भी जाना उ'नें डंगरे गी खास कर बरसांती बड़ी मुशकल बनदी कोई दिक्खै ते बहुत परेशानी होंदी एह् बचैरे बसदे कि'यां होगे अवा एह् बी मजबूर सारें दा अपना शौंक ऐ सारे दा डंगर रक्खो नेईं रक्खो भी उं'दा दुद्ध खाओ दुद्ध देसी दुद्ध खाना शैल होंदा छाह् छोलो भी ध्यो बनाओ चोपड़ होंदी ढोड्डा लैओ ते उप्पर चोपड़ टकाओ ते खाओ बड़ा सुआद लगदा बड़ा शैल होंदा खाने गी ओह् जिंद बडी लगदी